आसामाव गाहायै धोरोम सिबियो होनोबा जोंहाथ' बेवहाय आसामाव गोबां धोरोम मानसि दं अल इण्डिया जेरै जोंहा सेक्यिउलार कान्ट्रि इण्डिया बयबो धोरोमखौ जों अनसायो जोंनि संबिदाना जोंखौ थिनो आरोखि आरो बेखौ जों नायोब्ला अब्ला आसामाव जोंहा मोनसेल' नङा बुहुथ दङ बे मेन मेन जि दं हिन्दु इसिलाम बा ख्रिस्टियान बा जेन बा शिक बेफोरल' नोङा आरोखि बेजों लोगोसे गोबां मानि मा जोंहा ट्राइपसफोर दं कास्टफोरबो दं बेसोरबो मानोना गुबुन गुबुन जोंहा माने मा धोरोम सिबियो आरोखि दा बेयाव जोङो नायोब्ला जोंहा आसामाव जोंहा इस्लामबो दं हिन्दुबो दं ख्रिस्टानबो दं बेजों लोगोसे जोंहा खिसुमान जायगायाव माने दा बर' हारिया बर'आ इण्डिजिनियास ट्राइप हिसाबै जोंहा माने बाथौ दं दा जोंहा मिसिं हिसाबै बिसोरा गुबुन हारि धोरोम दं बा गुबुन गुबुन गुबुन माने जिखिनि जोहा ट्राइपस दं आदिबासिफोरा जिखिनि जोंहा आदिबासि मानसिफोर दं बिथांमोनहा माने मा खिसुमाना ख्रिस्टियान दं खिसुमाना गुबुन धोरोमबो दं दा धोरोमखौ जुदि जोङो नायोबा मा मा धोरोम सिबिजायो जों जि होन्ना बुङोब्ला गोबां गावबागाव मोनसे माबा दं जेरै एसामिस हारिखौ जों जुदि नायोब्ला अब्ला बा आसामाव थानाय बे आसाम आसामिसफोरखौ जुदि नायोब्ला बिसोर बैण्षब धोरोमखौ फुजियो जायखौ श्रीमन्त शंकरदेबा मानि सोरजिदोंमोन बा बे दैदेनदोंमोन आरोखि दा बे फुजिनायाव माने बिसोरो मोनसे नाम घर बानायो बे नामघरआव बिसोर फुजियो बे बाथौफोरा जेरै बर'नि बाथौ जों बाथौफोरखौ फुजियोब्ला बेवहाय जोंहा सिजौ जायखौ जों सिजौखौ माने मा जोङो खान्थि लानानै सिबियो आरोखि जेरै बेवहाय सिजौआ सिरिबा जानांगौ बा नेममोनसे बाथौ मोनबा थौ आरो जाया जोंहा मेन थौआ जेरै बा पन्चतत्व' जायखौ जोङो होन्ना बुङो बेवहाय बेजों लोगोसे मोनबा थौ जोंहा जायखौ होन्नो जेरै हा दै बार अर अख्रां ना हा दै बार अर आरो अख्रां बे मोनबाखौ जोंनो नांगौ आरोखि बे बायदिनो हमना ला बुधिजोम बुधिजोमावबो बे' मोनबा थौआनो माबायो मा होननो बेखौ फुजियो जेरै बिसोरना उम मानि पातमे हाम बेसोरो बेखौ होनो बा हिन्दुयुजोमावबो जों जुदि नायोबा बे पन्चतत्वखौ जों नुनो मोनो आरोखि मोनबा थौ बे मोनबा थाबासो मानि मा मानसिया थांनानै थानायखौ बा थांनानै थायो होनानै बुङो आरोखि दा बेफोर खान्थिफोरा बयनाबो बेलेक बेलेक थेवबो बयबो माने गावबागाव खान्थिजों फालियो होन्ना आं नुनो मोन्दों आरोखि आरो फोथायनायफोरा माने मा जेरै बर'आ सिजौखौ फुजियोबा माने बेनि गोबां स्टरि दं जेरै माने सिजौआ माबोरै सोरजिखो बा सोरजि जाखो बा बैष्णब धोरोमखौ शंकरदेबा मानो सोरजिखो सोरजिखो बा कालिचरना ब्रह्म धोरोमखौ मानो लाफाना मानो हारिखौ दैदैनखो सब बेफोर गोबां मानि फोथायनाय बा जोहोनबो दं फोथायनाय दं आरो गोबां माने खान्थिफोरखौ जों नुनोमोन आरोखि ब्र्ह्मफोरा जेरै जायखौ जोङो हिन्दुनिनो मोनसे पार्ट बुंजायो बा बुंनो हायो बेफोर मानि जेरै आवाथि सावनाय बा जय्ग होनाय होन्ना बुङो बेखो जोङो बे बायदि खान्थि जों बा आङो नुनो मोनबोदों आरोखि आरो बेजों लोगोसे हिन्दु खृस्टान बेथ' जोंनि आसामावल' नङा सारा बुहुमाव बे गोसारना दं दा हिन्दु धोरोमाव जों कानाडाफ्राव जों नाहैबा बेवहाय जोङो हिन्दु धोरोमनि खिसुमान माबाखौ जों नुनो मोनगोन बा ख्रिस्टियानफ्राथ' अल अभार अवाल्डाआव जोंहा दंखायो बे माने हारि मोनसेजों खोथा गैया बे मानि हादोरजों खोथा आरोखि बे इण्डियाल' नङा जोंनि मानि वेस्टोर्न कान्ट्रि इउ एसल' नङा बा आफ्रिकाल' नङा गोबां माने जायगायाव बे गोसारनानै दं होनानै आं सानो आरोखि आरो बे धोरोमनि थाखायनो जोंनि इण्डिया बा आसामाबो समायना होन्ना आं सानो आरोखि मानो होनबा जोङो बे जमा जोङो जेरै मिलि जुलि थायो बेखौ जोङो जोंनि हादराव बांसिन मोजाङै जों नुनोमोनो होन्ना आं सानो आरोखि